जोंनि ओनसोलाव मानसिफोरनि दावबायनो मोजां मोनग्रा जायगाफोरानो जाहैबाय जोङो क'क्राझार जिल्लानि हिसाबै जोङो मोन्थिनायाव जोंनि खाथि खाला दावबायग्रा जायगाफोरानो जाहैबाय जोंनि खाथिसिनावनो दङ दिप्लाय बिल दङ धीर बिल दङ आरो गौरां पार्क दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो दैजिं हिसाबै मोनसे सरलपारा होन्नाय जायगा दङ बेफोर जायगाफ्राव सुबुंफोरा मोजां रोखोमै बेरायनानै गोजोन्नाय लानो फैयो आरो बेफोरावनो जोंनि ओनसोलनि बेफोरनो जोंनि ओनसोलनि मोनसे दावबायग्रा मोजांसिन जायगा हिसाबै जोङो सान्नानै लानाय जायो दा जोङो बेफोर जायगाफ्राव जोङो फेमिलि नखरनि उन्दै उनला गथ'फोर लानानै बेरायनायखौ जों नुनो मोन्नाय जायो बेफोरखौनो बुंनानै आङो फोजोब्बाय एसेनोसै